स्वास नियंत्रण आनी आदार हे गायनाचे गरजेचे घटक आसा बऱ्या गायनांक पुलमांतल्यान हवेचो प्रवास आनी धाब आसपाक खूब गरजेचो योग स्वास नियंत्रण आसलो जाल्यार गायनाक स्वराची अचुकता निगोवन दवरपाक मेळटा ताका लागून गायकांक हवेचो उणाव येनासतना लांब स्वर निगोवन दवरपाक मेळटा हाका लागून गायकांक हो आवाज मोव आनी नाजूक ते मोट्ट्या आनी बलिश्ट आवाजांत बदल करपाक मेळटा ताका लागून समाजीक ताण आनी थकाव उणो जाता कांय व्यायाम आसात जी स्वास नियंत्रण सुदारपाक मदत करतात देखीक फाट सरळ करून बसप पुलमांतली पुलमां पुरायपणान भरून घेवप आनी थोड्या वेळान ती लव लव करून झडप अशी व्यायामां केली जाल्यार गायनांत सुदारण जातलें पूण म्हत्वाचें गोश्ट म्हणल्यार दिसांच्या तीन तास तरी प्रॅक्टीस करपाक गरजेचे